वीह जुलाई उणिवीह सौ टेवीह ॿावीह जुलाई उणिवीह सौ टेवंजाह टेवीह जुलाई उणिवीह सौ ॿावंजाह पंजवीह जुलाई उणिवीह सौ टेहतरि अठावीह जुलाई उणिवीह सौ असी